हम ड्राइंग मे स्केचिंग करै छी आ एकर किछु तकनीक हम सीखल सीखने छी केकरो द्वारा ऑनलाइन क माध्यमसँ सीखने छी ऑनलाइन स्रोत आ

स्केचिंग मे सेडिंग ब्लेंडिंग हाइलाइटिंग नॉर्मल हाइलाइटिंग डार्क सेडिंग लाइट सेडिंग ई तकनीक सब हम सीखने छी आ जेकर माध्यमसँ हम केकरो प्रतिरूप के वास्तविकता झलकबै लेल बनबै छी आ रियलीजम सेहो सीखने छी इहो तकनीकक माध्यमसँ हम स्केचिंग करै छी आ रीयलिस्टिक स्केचिंग करै कऽ प्रयास करै छी आ ई हम सीखने छी यूट्यूब के माध्यमसँ सीखने छी ऑनलाइन स्रोत आओर यूट्यूब के माध्यमसँ सीखने छी